हाँ नृत्य हमारे जीवन को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करते हैं जिस प्रकार हमा हम राजस्थान राज्य में रहते है तो हमारा राज्य नृत्य घूमर है जब भी हम किसी विभिन्न सांस्कृतिक और सामाजिक व प्रोग्रामो में हिस्सा लेते हैं तो जब हम हमारा नृत्य करते हैं तो लोग हमें बड़े उत्साह और हर्ष के साथ देखते हैं जिससे लोगों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और लोग हमारे नृत्य की सराहना करते हैं और वह हमसे प्रभावित होकर खुद भी नृत्य करने के इच्छुक होते हैं और खुद नृत्य करना सीखते भी हैं जिससे वह बहुत अच्छे तरीके से नृत्य को आगे अच्छा रूप दे सकते हैं